डेंगू बुख़ार और मलेरिया जैसी मच्छर जनिक बीमारियों को रोकने के लिए हमारी प्रथाओं का इलाज प्रथाओं का पालन किया जाता है यहाँ पे जो प्रथा हैं वो ऐसी प्रथा हैं कि जेसे किसी को मच्छर या बुख़ार मलेरिया काट जाए तो किसी भी जो बाबा या इस तरीक़े से जो वेध्य होते हैं उनके पास जाते हैं और वो मच्छर और मीनारे के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं तो हर जगह बहुत सारे इन के पर्टिकुलर उपाय हैं लेकिन अभी राजस जैसे भारत की जो जनता है यहाँ की जो जनता है वो इन चीज़ों में प्रथाओं में नहीं मानती है अब भी वो इलाज के लिए बुख़ार और मलेरिया जैसे मच्छर जैसी बीमारियों के लिए भी जैसे दुआ हुआ कर लेंगे मच्छरों को मारने के लिए अलग अलग घ घरेलू उपयोग कर ले उपाय कर लेंगे जैसे प्याज़ के छिलके वाला उपाय और इस तरह से अलग अलग उपाय करते थे लेकिन ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं यही है